दादा तव्हां सदगुरु ट्रेवल्स एजंसी मां था ॻाल्हायो असांखे तव्हांजो नंबर मोहित ॾिनो आहे असांखे असां सोमनाथ वञण लाइ असांखे गाॾी बुक कराइणी हुई त गाॾीअ भाड़ो तव्हां पर किलोमीटर जे हिसाब सां वठंदा आहियो की कीअं वठंदा आहियो असांखे छह ॼणनि लाइ असांखे गाॾी बुक कराइणी हुई इनोवा गाॾी असांजे लाइ सही रहंदी की न ऐं सूमरु ताईं असांखे बुकिंग कराए हटिजो त असांजे गाॾी सुबुह सां सवेल सतें बजे असांखे दर ते हुजे बाक़ी अॻिते अघ जो त तव्हां पोइ ॾिसंदासीं सो उहा बाक़ी त मोहित ॻाल्हाईंदो न त तव्हां पाण में ई पोइ सम्झी वठंदासीं